हलो हलो मैम ट्रेभेल एजेन एजेंसी से बात कर रहें आप जी मैम मुझे सात लोगों के लिए सेवन सिटर गाड़ी चाहिए थी इंदौर से ओंकारेश्वर के लिए

जी मैम तो क्या चारजेज रहेंगे आपको जी मैम

ठीक है ठीक है और मैम वो जो ड्राईवर का दो ड्राईवर का जो ख़र्चा रहता है वो हमारा ही रहेगा या आपका रहेगा

कंपूइतरा अच्छा ठीक है तो मैम आप की टाइमिंग क्या है मैम औफीस की कि मैं किस टाइम पर आउँ अच्छा जी जी तो मैं फ़ोन कर जी तो अभी तो मैम मैं ओफीस में हूँ मैं फ्री हो जाऊँगा तो जैसे ही मैं आप के पास आऊँगा बात करने की और जो आप ने प्राइस बताया दस हज़ार उसमें से कुछ कंस कम ज़्यादा हो सकता है क्या चलिए ठीक है फिर मैं

ठीक है ठीक है तो मैं आप के फ्री हो कर औफिस से जी तो मैं फ्री हो कर आप के उधर ही आता हुँ औपीस पर फिर मैं आप से बात करता वहाँ ओके थैंक यू मैम